मां नंढे हूंदे डांस कयो हुओ असांजे स्कूल जे भरिसां चेटीचंड जो मेलो हुओ जंहिंमें झूलेलाल साईंअ जी अराधना कई वई आहे हुन में असां पंज छोकिरियूं भाग वरितो हुओ ऐं असांखे साईं जन आसीस ॾिनी ऐं मेडल बि ॾिनो उन खां पोइ मां कंहिं कंहिं बि कोन कॾहिं कोन नची आहियां हा शादी मुरादी में लाॾनि में ज़रूरु नची आहियां पर हाणे उमिरि थी वई आहे त नचण जो मन बि कोन थींदो आहे